लास्ट बूक हांयें वाचला अशें लक्ष्मी आज मार्ग मार्गदर्श मा मार्गदिश्याचो मार्गशिशाचो ब्रेस्तार चलता पय न्हू तें ब्रेस्तार आमी करता तेजे बूक वाचता ब्रेस्तरा ब्रेस्तराक अशें बुकां तें अशें जायतें आसा घोवाचें बायलेचें घोव बायले कसो त्रास करता अशें करून तें अशें त्रासाचें अशें बायलेक कशें त्रास करता घोव आनी अशें करून तें आवय कशी मागीर बायल तेजी मागीर कशी हे जाता चेडूं कशी येता अशें करून तेजी आसा जायती अशी कथा आसा म्हणल्यार ती सद्द्या अशें चालू आसा आमचे बूक वाचप अशें आनी दुसरी आनी मुद्दम कोण वाचूं वचना आतां हे देवीची हे चार येता म्हयन्या ब्रेस्तार चारूय ब्रेस्तारां बूक वाचतात तितून जी कित तरी थोडें ज्ञान आसा तकलेंत कितें अशी तें आमी अशें वाचता आनी मुद्दम दुसरी बूक वाचूं वचना सद्या आमचे ते देवाचे लक्ष्मीची बूक वाचप चालू आसा इतलेंच